मिगी रुट्टी बनाने दा बड़ा शौक ऐ में सारा कुछ बनाई लैन्नी आं ते ओह् डोसा में बनाई नेईं सकदी ऐ मिगी शौक बड़ा बनाने दा पर बड़ी कोशिश करनी होन्नी आं बनाने दी पर बनदा निं ऐ मेरे कोला जियां डोसा होइया ठीक ऐ बर्गर होइये ठीक ऐ पिज्जा होइया एह् सबकुछ शौक बड़ा बनाने दा पर बनदा निं ऐ मेरे कोला ते में बड़ी कोशिश करनी आं बनाने दी में रोज़ कोशिश करनी आं पर बनदा निं ऐ मेरे कोला जियां सिक्खने दी कोशिश बथ्हेरी करनी पर आंदा निं ऐ बड़ी कोशिश करनी आं में उसी बनाने दी पर बनदा निं ऐ कल्ल बी में बड़ी कोशिश करा दी पर ओह् बनदा निं ऐ मोमोस होइये जियां ओह्बी बनाए में कल पर बने नेईं स्हेई तरीके कन्नै कोशिश बथ्हेरी करनी होन्नी बनाने दी जियां रुट्टी में सारी बनाई लैन्नी होन्नी आं जियां ओह् पूड़ी बनाई लैननी आं गोभी आलू सबकुछ स्हेई बनाई लैन्नी आं मगर बाकी होर चीज़ां मेरे कशा हैनी बनदी हैन कोशिश बथ्हेरी करनी आं बनाने दी जियां डोसा बनाया फि्र बर्गर होइया ओह्बी कोशिश करनी आं पर ओह्बी नेईं बनदे मोमोज़ होइये ओह्बी निं बनदे हैन ओह् इक्क दिन में पिज्जा बनाने दी कोशिश कीती ओह्बी मेरे कोला नेईं बनेआ कोशिश ते उसी बी करनी आं बनाने दी पर मेरे कोला बनदा निं ऐ ऐं बैसे नेईं बनी सकदा ऐ मेरे कोला ते मे कोशिश ते बथ्हेरी सिक्खना चाह्न्नी आं में बथ्हेरी कोशिश करनी आं में सिक्खने दी मद सिक्खी लैना मगर टाईम लग्गी जाना में सिक्खने दा मगर तीन चार लग्गने न सिक्खदे फोन पर ई सिक्खने आं पर टाईम लग्गना ऐ सिखदे कल्ल बी में कोशिश करनी आं में रोज़ कोशिश करनी आं पर टाईम निं लगदा ऐ बच्चे बच्चे गी पढ़ाना बी होंदा घर दे बड़े कम्म होंदा जिम्मेवारियां होंदियां भई सस्स सौह्रे कन्नै बी कम्म करना होंदा अपना बी करना पौंदा बच्चे गी बी स्कूल सबेल्ला भेजना पौंदा आह्नियै टिफिन त्यार करो ते उ'नेंगी हून स्कूल त्यार करियै भेजो ते ओह् टैम निं पूरे दिन लगदा ऐ में बथ्हेरी कोशिश करनी आं मगर बच्चे कम्म करन निं दिंदे हैन मिगी एह् उंदा निं मुक्कदा ऐ बच्चें कन्नै पूरे दिन सबेरे तों लेइयै शामीं धोड़ी बच्चें कन्नै होई जंदा ऐ कोई चार बजे दे बाद लगदा कोई इक्क घैंटा कोशिश करनी होनी आं की शामीं मन करदा कुछ कुछ खाने दा मगर बनदा निं ऐ मेरे कोला बथ्हेरा टाईम कोशिश करनी होनी आं पर बनदा निं ऐ मेरे कोला मगर कुछ टाईम करनी आं रोज़ कोई इक्क घैंटा अद्धा घैंटा लान्नी होन्नी आं बनाने गी मगर बनदा निं ऐ मेरे कोला करनी आं कोशिश मगर टाईम लग्गी जाना उसगी खाने दा बी बड़ा मन करदा ऐ मगर बनदा निं ऐ मेरे कोला ते टाईम लग्गना

बच्चे हैनी कुछ बनान दिंदे आ कोशिश ते बथ्हेरी करा नी आं बनाने दी मगर बच्चे बनान निं दिंदे आ जैल्ले में कम्म करनी थोह्ड़ा ते बच्चे बिच आइयै कम्म खराब करी ओड़दे मेरा होर कोशिश ते बथ्हेरी ऐ पर मेरे बच्चे ना मेरा कुछ कम्म निं अग्गें जान दिंदे ऐ मगर टाईम लग्गना उसी बनांदे डोसे दा डोसा बनाने दी कोशिश कीती पर ओह्बी निं बनेआ मेरे कोला दिक्खने आं अज्ज परतियै करने आं ट्राई थोह्ड़ी जेही दिक्खना होंदा बनदा जां नेईं बनदा होंदा मगर समोसे बनाई लैन्नी अं'ऊ ठीक ऐ ओह् बड़ी जल्दी बनी जंदे ऐ ते ओह्बी बनाइयै खाई लैन्ने होन्ने अस समोसे बनाई लैन्ने आं आलू पुड़ियां बनाई लैन्ने आं जियां होर कोई बड़ी सब्ज़ियां होंदियां घर दियां ओह् बनाइयै खाई लैनियां मगर जेह्ड़ियां बाहर दियां चीज़ां होंदियां ना एह् दुकान पर बनदियां जेह्ड़ियां ओह् निं बनदियां न कोशिश ते बत्हेरी ऐ साढ़े कोल मगर बनदी निं ऐ पर ट्राई करगे कोशिश बी बड़ी करगे पर कोशिश करने दा बी टाईम निं लगदा ऐ पूरे दिन इंया गै होई जंदा ऐ ठीक ऐ